हेलो पूर्णिमा मुझे मुझे एक कैब के बारे में तुझसे जानकारी लेनी थी तू वहाँ पर जाके आ चुकी है ना वो कैब कैसी है और और किस तरह की है क्या मैं उस पर मुझे घूमने जाना था तो मैं तुससे पूछ रही थी कि वो कैब कैसी है और मैं उस पर जा सकती हूँ कि नहीं मुझे मेरे परिवार को वहाँ पर जाना है तो हमें एक कैब चाहिए तो मुझे उस उस कैब का कितना किराया है मुझे उस कैब की जानकारी चाहिए थी हाँ तू जा चुकी है ना तो तुझे पता होगा हाँ वो कैप अगर तू बोल रही तो वो कैप अच्छी होगी हाँ मुझे भी बुक करनी है हमें हमारी फ़ैमिली को कहीं पर जाना है ना तो हमें कैब की ज़रूरत है हाँ उस कैब की उस कैब का किराया कितना होगा हाँ हाँ तू बोल रही है तो वो कैब अच्छी होगी ठीक है उसका कलर कैसा है और उस पर कितने लोग जा सकते हैं हाँ वो हमारे लिए मतलब कि परफ़ेक्ट है कि नहीं हम उस पर जा सकते हैं कि नहीं हाँ मुझे मेरी फै़मिली को घुमाने ले जाना है

मुझे उस कैब की पूरी जानकारी चाहिए थी उस कैब का कलर कैसा है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं उस पर हम कहीं घूमने जा सकते हैं कि नहीं वो कैब किस तरह की है मुझे यही जानकारी चाहिए थी हाँ तू बोल रही है तो वो कैब अच्छी ही होगी हाँ ठीक है ठीक है हमें वो कैब बुक करनी है कैब बुक कर दो